हमारे क्षेत्र में जो मृत्यु दर है उसके कई कारण हैं जैसे कहीं ये महामारी चलती है उनकी वजह से और जो खान पान है वो सही खाना पीना नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से भी मृत्यु दर है वो बढ़ी है और जो हमारे यहाँ पे बाल जो मृत्यु दर है वो अधिक तो नहीं है फिर भी कम मात्रा में है और शिशुओं के लिए जो टीकाकरण उपलब्ध है उनमें सरकारी काफ़ी योजनाएं हैं जैसे पोलियो का टीका है रिकेटस का टीका है काफ़ी ये जो है सरकार की तरफ से टीके लगाए जाते हैं जिनसे भी बच्चों की देखभाल अच्छे से उपलब्ध हो जाती है और जो है इसको मृत्यु दर को है बिल्कुल रोग प्रति दिन घटाया जा रहा है